ॿीं हज़ार वीह में असांजे क्षे असांजे शहर में करोना आयो हो चाइना खां आयो हो ॾाढी मुसीबत थी वई करोना जी असां लॉकडाउन सरकार लगाई छॾियो हो न ॿाहिरि निकिरी सघूं पिया न अची सघूं पिया घर में ई वेठासीं बिल्कुलु जीअं बंधी करे बीमारी अहिड़ी हुई की मतिलबु पुछे ई न की हुन में सॼी असांखे जान जो ख़तिरो हो हिन करे मास्क लॻाए पिया अंदरि बि मास्क पिया लॻायूं ऐं बार बार हथ पिया धोइयूं पर असां घरु वेठे बि हिन ई हिन जे कोविड में असां मज़ा कयासीं घर में ॿार वार खेॾनि पिया पुराणा पुराणा गेम असां स्टार्ट कयासीं कोई लूडो पियो खेॾे कोई ताश पियो खेॾे कोई क्रिकेट पियो खेॾे पर घर में ई वेठासीं किथे घुमण वण में घुमी बि न पिया सघूं किथे यात्रा बि न पिया करे सघूं सभु जॻहि कोविड फहिलियो हो हिकिड़े शहर में न सभु पूरे देश में ई फहिली वियो यहा तक की ॿाहिरि जे क्षेत्र में बि फहिली वियो अमरिका चीन जापान सभु जॻहि हो माण्हू किथे बि अची वञी न पियो सघे ट्रेनियुनि बि बंदि थी वियूं बसूं हवाई जहाज सभु हिन ते प्रभाव ॾाढो पियो माण्हू किथे बि न पियो घुमी सघे इस्कूल बि सभु बंदि थी विया सभु ॿार घर में वेठा हुआ टाइम बिल्कुलु पास न पियो थिए पर छा कयूं इन घरु ई वेठासीं सभु घर में ई खाइनि पीअनि पिया कमु धंधा सभु बंदि थी विया जो मिले पियो उहो ई उन में ख़ुशि रही करे खाऊं पिया घर में इंजॉय कयूं पिया टीवी पिया ॾिसूं बसि ईअं ई असांजी ज़िंदगी थी वई चारि दीवारुयुनि में क़ैद थी करे असां रही वियासीं कमु कार सभु बंदि थी विया जॾहिं ईअं करोना ख़तमु थियो खुलियो त माण्हू सुख जी सा सांस वरिती सभु इस्कूल विस्कूल खुली विया वरी सभु वञनि पिया ॿाहिरि घुमी आया घुमणु वञणु पिया सभु जे जेके मतिलब पैक घरु वेही रहिया उहो वरी निकिता ॿाहिरि हा फिर वरी जिते किथे भीड़ थी वई वरी माण्हू मास्क लॻाइणु हाणे ताईं शुरू करे रखिया आहिनि अञा बि माण्हू भीड़ में वेंदा आहिनि त मास्क लॻाए वेंदा आहिनि मास्क जो कमु इलाही वधी वियो अञा बि लोग डिॼी वेठा आहिनि की मास्क जिते बि भीड़ भाड़ हूंदी आहे मास्क ज़रूरु लॻाईंदा आहिनि